کھانا پکانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور کوکنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے مجھے کھانا بنانے میں بہت مزا آتا ہے جب بھی گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کچھ گیسٹ آئے ہوتے تو کھانا میں ہی بناتی ہوں اور مجھے کھانا بنانا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو کھانا میں مزے دار بھی بناتی ہوں اور مجھے سب سے زیادہ کھانا بنانے میں جو مزا آتا ہے وہ بریانی زیادہ اچھے سے میں بنا لیتی ہوں مجھے بریانی میں بہت انٹریسٹ ہے اور میں طرح طرح کی بریانی بناتی ہوں کئی طریقے کی بریانی بناتی ہوں جیسے تہہ والی بریانی ہوتی ہے وہ بنا لیتی ہوں اور اس طرح کی بہت ساری اس طرح کی بریانیاں ہیں تین تین چار طرح کی وہ میں بنا لیتی ہوں مجھے جو تھوڑا بھاری لگتا ہے وہ چنگیزی بنانا مجھے تھوڑا بھاری لگتا ہے کیونکہ چکن چنگیزی بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اس کو بڑے سے توے پہ بنایا جاتا ہے اور اس کے لئے بہت سارے ٹومیٹو چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ گریوی میں کام آتے ہیں تو مجھے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور کھانا بنانا بھی بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے دال مکھنی بنانے میں بہت مزا آتا ہے اور شاہی پنیر بنانے میں بہت مزا آتا ہے یہ چیزیں میں بڑی شوق سے بنا لیتی ہوں اور بریانی بھی بہت اچھے سے بناتی ہوں بریانی میری فیورٹ اور اسپیشل ڈش ہے اور میں اسے بناتی بھی بہت اچھے سے ہوں اور لوگ جب بھی کھاتے ہیں تو میری بریانی کی بہت تعریف کرتے ہیں ان کو بریانی کھانے میں بہت مزا آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی بریانی میں بہت مزا ہے اور اتنا مزا کسی اور کی بریانی میں نہیں ہے